जय झूलेलाल मुंहिंजो ॿार नाबालिग आहे अञा अठारह साल खां घ नंढो आहे और उहो पहली बार फ्लाइट ते सफर करे थो त हिक माउ जी ॾाढी गुज़ारिश अथव पंहिंजे ॿार लाइ कि उन्हीअ खे पहली बार फ्लाइट में वियो आहे त उन्हीअ खे अञा पहलो अनुभव अथसि हुन खे फ्लाइट में कॾहिं वियो कोन्हे त फ्लाइट में वञण खां पोइ कुझु चेंजिस थींदा आहिनि या कहिड़ी उड़ान भरंदो आहे फ्लाइट थोरो सो वॉमिटिंग या या दिक़त अची सघंदी अथसि जी मिचलाइण जी त तव्हां सां हिकु पर्सनल गुज़ारिश आहे कि इन्हीअ के जे थोरो विषेश ध्यानु रखिजोसि कि किथे कोई हैल्थ इशूज़ न अची वञे बस उन्हीअ जो थोरो सो दिमाग़ डायवट कजोसि कि बेटा अहिड़ी कोई ॻाल्हि काने और असां सभु तव्हां सां गॾु आहियूं उन्हीअ खे अहिड़ी फीलिंग कराइजोसि कि कोई एॾी वॾी ॻाल्हि कोन्हे हे आम तौर ते सभिनि खे हे ॻाल्हि थींदी आहे और पहली बार आहे त उन्हीअ खे थी सघंदो आहे नर्वसनैस बि थियेसि क्यूंकि हर कोई पहली बार विहंदो आहे त नर्वसनैस थियणु आम ॻाल्हि आहे त हुन जी थोरी सी नर्वसनैस दूरि करांसि हुन खे थोरो घर जहिड़ो ई महौल रखिजोसि कि कोई बि तुंहिंजे लाइ अंजान कोन अथई असां सभु पंहिंजा आहियूं तू पाण तोखे कोई बि समस्या हुजई त तू बिना बेफ़िकर थी असांखे शेअर करे सघंदो आहीं त इहा असांखे तव्हां हथ जोड़े विनती अथव कि तव्हां हिनी ॻाल्हि ते थोरो गौर कजो और उन सां उन्हीअ खे थोरी मदद करण जी कोशिश कजो और मां मतिलबु इहे ई चई सघंदी आहियां कि ॿी बि काई अगरि उन खे ज़रूरत हुजे त हुनी जी प्लीज़ नीड पूरी करण जी कोशिश कजो ऐज़ आ हिक माउ जी इहा तव्हां खे रिक्वैस्ट अथव और प्लीज़ इन्हीअ ॻाल्हि ते ध्यानु ॾिजो